अॼु मां तव्हांखे अॼु जे ॿारनि ऐं पहिरीं जे ॿारनि में कहिड़ो फ़र्कु अची वियो आहे उननि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाए रही आहियां अॼु जे ॿारनि जो सुभाउ रहनि सहनि तमामु अलॻि थी वियो आहे छो जो अॼु मोबाइल जो ज़मानो अची वियो आहे इन करे अॼु जा ॿार वधीक ई स्मार्ट पाण खे सम्झी रहिया आहिनि जॾहिं खे अॻे मोबाइल या इंटरनेट न हूंदो हुओ त ॿार वेचारा पंहिंजे घर में ई सिर्फ़ माउ पीउ खे ही वक़्तु ॾींदा हुआ अॻे जा ॿार जॾहिं खाधो या रोटी जॾहिं माउ पीउ ॾींदा हुआ हुननि खे त हो गॾु सॼो परिवारु वेही करे रोटी गॾु खाईंदा हुआ पर अॼु ॿारनि खे गॾु वेही करे परिवार सां रोटी खाइणु सम्झ में नथो अचे वो छो जो उन्हनि जे हथ में जेको बि मोबाइल या लैपटॉप अथनि उनमें उहे कुझु ॾिसी करे ई रोटी खाइनि था जंहिंजे करे उन्हनि खे प्राइवेसी पसंदि आहे अॻे जा ॿारनि में सहन शक्ति जाम हुई इन करे उन्हनि खे केतिरो बि गुसो कयो पर उहे वेचारा सही वेंदा हुआ पर अॼु जे ॿारनि में सहन शक्ति जहिड़ी शइ कुझु बि कोन्हे छो जो थोरो बि उन्हनि खे गुसो कर त उहे जाम छिता थी पवनि था जंहिंजे करे हुननि खे सेहत ते बि असरु थिये थो अॻे जे ॿारनि में जेको हूंदो हुओ महिनत जो पर वधीक जुनूनु हूंदो हुओ अॼु जे ॿारनि खां महिनत घणी नथी पुॼे छो जो अॼुकल्ह उहे स्मार्ट वर्क कनि था ऐं अॻे जा ॿार हार्ड वर्क कंदा हुआ अॻे ॿार रांदियूं रुंदियुनि में वधीक वक़्तु ॿिताईंदा हुआ गेमू कंदा हुआ ॿाहिरि वञी करे ॾुक डोड़ कंदा हुआ लंगड़ी कंदा हुआ लिका छुपी कंदा हुआ अॼु जा ॿार घणो घर जे अंदरु वेही करे ऐं जेकी अॻु में वांॻुर गेम्स जेके ॿार कंदा अॼु उहे गेम्स नथा कनि इन करे अॼु उन्हनि जो ॿार ॿारनि जो जेको शरीरु आहे ॾाढो कमज़ोर थी वियो आहे इन करे जेको बि इहो बदलाउ अची रहियो आहे पर वक़्तु सिरु असांखे उन बदलाव खे स्वीकार करणो आहे छो जो जेको बि बदलाउ अचे थो उहो हिक सुठे जे करे ई अचे थो